बागकाम हांवें ल्हानपणांतच केल्लें हांव एक शेतकऱ्याची धूव जाल्यान हांव म्हज्या बाबा बरोबर तो कितेंच काम करता जाल्यार हांव तेच्या बरोबर सदांच फाटल्यान तेज्या आसतालें ते म्हाका ल्हानपणां सावन बाबा तो करता ते पळोवन म्हाकाय बी आवड जाली ल्हानपणां साकून म्हाका आवड आसली आनी तो केन्ना किते झाडां रोवता जाल्यार हांव तेच्या फाटल्यान वचून रोवताले जांव तेणे एक कितें एक दशीण रोंवयां गो अशें म्हण तो एक फोन मारलो न्ही की हांव बेगीबेगीन तो ताळो व्हरताले आनी त्या फोंडांत घालून तो पुरयतालें ल्हान आसताना सावन तेन्ना सावन म्हाका ह्या बागकामाची आवड आसली आनी हांव ती म्हळ्यार बापायचे कडच्यान हांव तें शिकत येल्ले तो करता तें पळोवन हावूंय बीन ताचे फाटल्यान वचोन करताले आनी तेन्ना सावन म्हाका तेची आवड जाली आनी आजूनीय हांव ती करत आसा आता हांव लग्न जाले घोवागेर येयले तरीय म्हजो तो छंद बागकाम आसूं बागां काम करपाचे जावं निवळ करपाचें तण येयल्यार काडपाचें जावं म्हाजे फुल झाडांक तरेतरेची फुलां आसा म्हजीं ती हें करतना खंय बेश्टे तण येयलां ते काडपाचे जावं तें तेजे अशें करून फांदी हेवटेन तेवटेन व्हड जाला सारके कट करून दिवपाची अशें म्हजें काम अजूनीय चालू